आज कल के बच्चे अत्यधिक मोबाइल देखते हैं लैपटॉप देखते हैं टी वी देखते हैं जिस यह बहुत ज़्यादा हो जाता है जिससे उनकी मानसिक स्थिति और सारे की स्थिति में अपना बदलाव या उतना चेंज नहीं हो पता है उनमें अधिक विकास अत्यधिक विकास नहीं हो पता है और अगर अगर हम बच्चे को प्रेरित करें करना चाहिए कि वो बाहर भी खेलें कूदें और कुछ करें लेकिन उतना स्क्रीन मोबाइल या लैपटॉप टी वी पर ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे वह उसका उनका शारीरक तथा मानसिक रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पता है उनका ग्रो नहीं हो पाता है वह यह उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए और यह बात जो है उनके पेरेंट्स को बूझना चाहिए तथा अपने बच्चे को प्रेरित करना चाहिए कि वह अपने बच्चे को बाहर भेजें खेलने कूदने और मौज मस्ती करें लेकिन उतना टाइम मोबाइल पर नहीं मोबाइल हो या टी वी हो कुछ भी नहीं देना चाहिए आज कल क्या हो गया है बच बच्चे के पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वह बाहर ना जाए वह घर में रहें ये सोचना उनका ग़लत है बहुत ही ग़लत है क्योंकि जब अगर बच्चा बाहर नहीं जाएगा

नहीं है एक भी व्यक्ति नहीं है कुछ भी नहीं है तो आपके पढ़ने या ना पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है आ पलस शारीरक में शारीरक होता है या मानसिक भी होता है ग्रोथ वह होना चाहिए इतने बच्चों को देखिएगा वह पढ़ने में बड़े इंटेलीजेंट रहते हैं लेकिन उन से यह काम कह दीजिए काम करने के लिए वह काम नहीं कर पाता कि उसको ऐसा माहौल ही नहीं मिला है बचपन से कि हम करें वह गेम खेलेगा मोबाइल वाला गेम खेलेगा फ़्री फायर खेलेगा यह वह सब खेल लेगा लेकिन तो यह क्रिकेट खेलेगा फुटबॉल यह सब नहीं खेलता जिससे उनका शारीरक डेप्रोमेंट नहीं हो पाता जिससे वह वह कुछ आलसी नहीं आलसी टाइप का बन जाता है जो ऐसा नहीं होना चाहिए आ अगर किसी बच्चे को अगर अपने जीवन में सुधार लाना तो उनको प्रेरित करिए कि उनको भेजिए मोबाइल मोबाइल से टी वी से उतना दूर रखिए कि जाए वह अपने से बाहर जाएँ खेलें कूदें बातचीत करें दोस्तों से मिले जुले बाहरी दुनिया को समझें तब उसमें विकास दिखेगा वह अलग ही वह विकास बाहरी दुनिया वाला विकास ही कुछ अलग होता है और उसका तरीक़ा यही उसका रहन सहन कुछ और होता है आज कल कि दुनिया में जो है ही मोबाइल बड़ी ख़तरनाक वे एक ही ख़तरनाक एक ख़तरनाक चीज़ है जो आज कल के बच्चों को डिप्रेसन का शिकार भी बना रही है डिप्रेसन एंग्जायटी क्या क्या हो रहा है अत्यधिक मोबाइल देखने से आँख में कमज़ोरी आँख में कमज़ोरी हो जाता है बच्चे कम एज ऐज के बच्चे को कुछ ठीक से दिखता ही नहीं है कई बच्चे उतना सोंच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पता है वह रील इतना देखते कि उनको दो मिनट रील रील देखने के चक्कर में वह उतना ओवरथिंग नहीं कर पाते हैं जो वह वर्थ करता है उनका सोंचने कि क्षमता उतनी नहीं होती इसलिए उतना भी नहीं करना मोबाइल देखिए मोबाइल देखना चाहिए लेकिन उतना नहीं देखना चाहिए या आप अपने बच्चों को बाहर भेजिए खेलिए कूदें एक अलग दुनिया का नज़ारा देखें क्या है दुनिया में नहीं है चल रहा क्या वह क्या चाहते हैं क्या हो रहा है यह सब देखना चाहिए मनुष्य को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वह क्या करें नहीं खेलें अगर आप अगर आपका बच्चा ऐसे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है खेलने में बाहर खेलने में नहीं जा पाता तो आप भेजिए कहिए जाइए उसको जो खेल पसंद है चाहे क्रिकेट पसंद है फ़ुटबॉल पसंद है हॉकी पसंद है लुका छिपी पसंद है जो जो पसंद है उस उसके साथ खेलिए आप पेरेंट्स से पेरेंट्स बन के भी खेल सकते हैं खेलिए उससे बड़ी आप इसके पहले इस से क्या होगा बच्चे के साथ आपका लगाव बना रहेगा और बच्चे के भी स्थिति ठीक रहेगी और क्या चाहते हैं